गेल्ले वर्सा हांवें एक सिवींग मॅशीन घेतिल्लें एक दीस बरें चल्लें दुसरे दीस चलच ना जालें कस्टमर ते कंपनीक हांवें कॉल केलो तांच्यांनीं म्हणलें दोन दिसान कलॅक्ट करपाक पार्सेल कलॅक्ट करपाक हें लोक धाडटले म्हणलें तांचो अता पत्ताच ना आयज येता फाल्यां येता अशें करून पावच ना पयशेय गेले म्हाजे आनी प्रोडक्टय फुकट गेलो